बच्चे ऑनलाइन से स्कूली शिक्षा ले सकते हैं जैसे कोचिंग कोचिंग हुआ कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं आनलाइन से मोबाइल से मोबाइल में आनलाइन मास्टर लोग करते हैं तो बच्चे घर में अपना अच्छे से मोबाइल देख कर पढ़ लेते हैं और उसका भी आंसर भी कर देते हैं और घर के गार्जियन भी देखते हैं कि मेरा बेटा कोचिंग का बहुत अच्छी पढ़ाई आनलाइन से कर रहा है इसी तरह घर घर में बच्चों को कोचिंग अनलाइन की पढ़ाई होती है और माँ बाप भी देखकर खुश होते हैं कि बेटा मेरा अनलाइन से पढ़ रहा है क्योंकि उनको खेलने का समय नहीं मिल रहा है जैसे पहले बच्चे ये होता कि कोचिंग लगा दो बाहर जाते थे पढ़ने लेकिन अब ऐसा हो गया मोबाइल में आनलाइन हो गई है सरकार ऐसा कर दिया है कि बच्चे घर में ही पढ़ें आनलाइन मोबाइल से इसी तरह अब कोई बच्चा अधिकतर बाहर नहीं जा रहा है ना तो ज़्यादा ही स्कूल में जा रहे हैं आनलाइन से ही घर में बैठे बैठे अपना पढ़ाई कर रहे हैं अपना कोर्स पूरा कर रहे हैं इसी तरह बच्चे जो हैं घर में बैठते हैं और न घरवालों से किसी से जब पढ़ाई होने लगती है आनलाइन तो कोई उनके पास खड़ा नहीं होता क्योकि बच्चे को दिश्टब होता है आनलाइन पढ़ने में इसीलिए बच्चे अच्छे से आनलाइन को पढ़ाई करते हैं और जब इग्जाम देने जाते हैं वो बहुत अच्छे से नंबर ले ले आके पास होते हैं तो माँ बाप उनको बहुत ही खुश करते हैं कि मेरा बेटा आनलाइन कर रहा है और कितना अच्छा नंबर ले आया इसी तरह घर घर में सब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता खुश हो रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी अच्छे से आनलाइन की पढ़ाई कोचिंग कर रहा है इसी तरह बच्चे जिसके पास मोबाइल नहीं है वो दूसरे वाले बच्चे जाकर कहते हैं अंकल जी अपने बेटे के लिए मोबाइल ले लो आनलाइन पढ़ाई हो रही है चाहे जैसे तैसे बच्चे को मोबाइल जरूर खरीदिए क्योंकि इनकी आनलाइन पढ़ाई छूटी जा रही है इसी तरह माँ बाप को गार्जियन को प्रेषित करते हैं बच्चे कि हमको भी जरूरी है नहीं मेरा सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा तो मैं क्या पढूंगा मम्मी से बोलते हैं पापा से बोलते हैं तो क्या करें बच्चे के भविष्य के बारे में मोबाइल जरूर लेते हैं कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख के आनलाइन से अच्छा नंबर ले आ कर पाश होगा हमार सीना चौड़ा हो जाएगा कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाएगा पढ़ लिख कर तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा बच्चा मेरा इसी तरह बच्चे ने खुश होकर जब मोबाइल आ जाता है उस उस बच्चे का तो बच्चा इतना खुश होता है कि एक दूसरे बातें करता है कि देखो पापा मेरे मोबाइल ले आ दिये हैं अब हम भी आनलाइन पढेंगे अपने मोबाइल से इसी तरह बच्चे खुश होकर वह बहुत मन लगा कर पढ़ता है